हैलो नमस्ते दीदी केह् हाल थुआढ़ा आं ठीक ठाक आं ठीक ठाक तुस सनाओ अं अच्छा किन्ने सालें दा होया थुआढ़ा जागत अच्छा एह् जादै बड्डा निं होइया ओह् यरो जदूं पैह्लें दिक्खेआ हा निक्का हा एह् होर सनाओ बड्डी भैन आवा दी नी अं अच्छा कोई निं लेई आह्गी बाऽ इसलै इक्क बी लेई जाह्गी तां इनें सारें मगर पेई जाना केह् आक्खानियां घर नेईं यरो भी सुनदे थोह्ड़े न कुसै दी गल्ल तां इक्क जिद्द करग तां भी इक्क जिद्द करग तां भी सारें गै नेईं यरो लड़दे तुसें गी निं पता आं यरो दिक्खी लैगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक कोई निं कोई निं कोई ना आई जाह्गी कम्म कराई ओड़गी कोई निं कोई निं कोई निं इंया हत्थ बटाई ओड़दा नी बंदा हेल्प कराई ओड़दा ठीक